लांफैदो

जौआथ' दङहाय जौआथ' बुरजा दङ ओमफ्राय बिसिबांथो नांगौ गंसे दामआथ' बारायबायहाय आसि थाखा बथल जाबाय माइरंआनो आजिखालि नोङो पनसास थाखा केजि जाबायबा ओंखायनो आरो बनफोरखौनो होनदो नोङो बनआबो नोङो बजासेआवनो थ्रिसथाखा गाहाम सरलिस थाका गाहाम बिदिखायनो औ माइरंनि दाम बननि दाम सबखौनो हिसाब खालामजोबनांगौ नालाय बेफोरबायदि आरो ओंखायनो दामखौ बारायनाय जादों

दाम गोसाबाबो लांफैदो

औ दे नों खोथा होबायबालाय आंलाय मानोथो हरबावनो दे हा सोरबायदि मानसिखौ थिनहरगोन मानसिखौ खोन्थाहराबा हरनाय नङा

दे दे सोरखौ थिनहरो थिनहरदो औ फैसाया हरफाखा दाम गोसा फैसाया खम हरनो मोननाय नङा आसि थाखा बथल जाबाय

औ नांथारगौ नालाय नोङो दाम गोसाबाबो होनांगोन ना आलासि दङ नालाय दे दोनगोन